میں نے قریب کے مارکیٹ سے ایک موبائل خریدا جس میں ایک چارجر آیا تو وہ چارجر کا لگ بھگ ایک سال ہو گیا اور وہ چارجر بہت اچھا رہا وہ چارجر بہت اسپیڈ چارج کرتا ہے اور وہ چارجر بہت عمدہ ہے وہ چارجر نہ ٹوٹتا ہے نہ پھوٹتا ہے اور وہ چارجر موبائل کو گرم نہیں کرتا ہے اور وہ چارجر بہت ہی عمدہ ہے میرے مشورے سے وہ چارجر کی جو وائر ہے وہ چارجر کی وائر خراب نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں ہے بہت ہی اس کا جو پن ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتا ہے وہ پن بہت جلدی مطلب فاسٹ چارج کرتا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے وہ میرے میرے مشورے میرے مشورے سے یہ کہنا ہے کہ ہر کسی کو یہی چارجر لینا چاہیے